हैलो नमस्कार ओके अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ तुस एह् सनाओ थुआढ़ा एह् घर नमां बनेआ जां पैह्ले दा मतलब कि पराना घर ऐ जित्थै तुस अच्छा

अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मिकी थुआढ़ी गल्ल समझ आई में थोआनू एह पुच्छना चाहन्नी कि थुआढ़ा घर सिंगल स्टोरी ऐ जां डबल स्टोरी ऐ अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ रैफरंस

हां साढ़े कोल इंटीरियर डिजाइनिंग दे सारे गै अस ऐस्पेक्ट दिक्खी लैन्ने होन्ने बस एह ऐ कि हून डिपैंड करदा कि जिनें कराना ओह् केह् केह् चांह्दे न ते अस उं'दी पुच्छी लैन्ने कि उ'नेंगी केह केह चाहिदा उस्सै स्हाब कन्नै फिर अस अपना इक प्लैन बनाई लैन्ने ते ओह्दे पर फिर कम्म करने होन्ने ते एह्दे आस्तै साढ़ी पूरी इक टीम ऐ जेह्ड़ी एह् दिखदी ऐ बक्खरे बक्खरे लोक रक्खे दे न जेह्ड़े केईं लोक स्पैसीफिक कुसै इक फील्ड च कम्म करदे न कोई इक चीज च जा जां दुई चीज च जा ते इ'यां अगर तुस साढ़े आफिस आई जाह्गे नां ते थुआनू होर बी चीजां जेह्ड़ियां होई सकदा नमियां चीजां जेह्ड़ी थोआनू नेईं नार्मल बंदे गी नेईं पता होंदी बट जेह्ड़े इनटीरियर डिजाइनर होंदे उं'दी बड़ी सारी उ'नेंगी ओह् ज्यादा नालेज होंदी कि कि'यां करना ते केह् केह् होई सकदा इक नार्मल बंदा बी इ'यै चांह्दा नी कि शैल लग्गै ते रंग शैल होने चाहिदे ते इ'यां शैल होना चाहिदा पर जेह्ड़ा इक इंटीरियर डिजाइनर होंदा उसी डिटेल पूरियां जेह्ड़ियां ओह् पूरी बरीकी कन्नै पता होंदियां ते अगर तुस साढ़े आफिस आइयै इक बारी आई जाह्गे ते अपनी बी तुस दिक्खी लैओ तुस इक लिस्ट बनाई लैओ कि तुस केह् केह् चांह्दे ओ कि'यां कि'यां चांह्दे ओ फिर ओह् तुस साढ़े आफिस आइयै तुस साढ़े कन्नै डिस्कस करी लैओ ते अस थोआनू उत्थैं बक्खरे लोकें कन्नै बी मलाई देगे बड़ी सारी फोटोआं बी दस्सी ओड़गे जेह्ड़े असें पैहले कम्म कीते दे न इंटीरियर डिजाइनिंग दे तुस ओह् बी दिक्खियै आइडिया लेई सकदे होई सकदा थोआनू कुसै दा पंसद आई जा तुस उद्धरूं आइडिया लैना चाहो ते एह्दे कन्नै थोआनू बी हैल्प होई जानी ते साढ़े आस्तै बी असान होई जाना कि थोआनू आपू बैस्ट कोला बैस्ट जेह्ड़ी सर्विस ऐ ओह प्रोवाइड कराई सकचै ठीक ऐ ना

हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अस अपना अड्रैस भेजी ओड़ने आं बैसे साढा अड्रैस साढ़ी वेबसाइट पर बी अबेलवल ऐ फोन नंबर बी अबेलवल ऐ तुस उद्धरा बी दिक्खी सकदे ओ पर फिर बी में थोआनू बटसऐप करी ओड़गी ते तुस आफिस आइयै साढ़े कन्नै मिली लैओ ते अस उसी फाइनल करी लैन्ने आं ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके नमस्ते नमस्ते